ایک بار کی بات ہے میں شملہ گئی ہوئی تھی گھومنے کے لیے وہاں پر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں جس پر ہم لوگوں کو چڑھنا تھا جبکہ مجھے ان پہاڑیوں پر چلنے کو کوئی تجربہ نہیں تھا اور مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ وہاں پر گرنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے لیکن کچھ گارڈ لوگ موجود تھے اور اس کے لیے ہم لوگوں کو دلاسا دے رہے تھے کہ آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے سیفٹی کو کور پہنا دیا گیا پھر میں اس پر چڑھنے لگی میرے پاؤں میں کچھ چوٹیں بھی آئیں لیکن پھر میں دھیرے دھیرے چڑھنا شروع کی تو مجھے چڑھنے میں مزہ آنے لگا اور دھیرے دھیرے میں اوپر تک چڑھتی چلی گئی جہاں پر تمام لوگ چڑھ کر کے نیچے جاتے ہیں پھر وہاں سے میں نے اپنے ڈر پر قابو پایا کہ کسی بھی جگہ پر چڑھنے کے لیے آدمی کو صرف ہمت کی ضرورت ہوتی ہے اور کوئی بھی انسان کچھ بھی کر سکتا ہے کہیں پر بھی چڑھ سکتا ہے بشرطےکہ اس کو گایڈنیس کرنے والا اس کو راہ دکھانے والا موجود ہو اور اس کے علاوہ اسے تھوڑی سی ہمت کی ضرورت بھی پڑتی ہے کیونکہ اگر ہمت نہیں ہوتی میرے میں تو میں اس اونچی جگہ پر نہیں چڑھ پاتی اور یہ تجربہ میرے لیے بہت ہی اچھا تھا اور مجھے اس میں بہت مزہ آیا پھر ہم لوگ وہاں شملہ سے گھوم کر کے واپس اپنے گھر آ گئے